हाँ बोलिए मैडम क्या आपको क्या सेवाएं दे सकते हैं जी हमारे को ज़्यादा चांदी का रहता है चांदी की रिंग देख लो पायल देख लो और गोल्ड में तो अपने यहाँ आड की डिजाइन में बता दो आपको हम उसके बारे में भी देखें नहीं नहीं हमारी शॉप है तो हमें आगे सेल करना हैं अच्छा सही है अच्छा अच्छा ठीक हमारे तो पायल है ये और रिंग है चांदी की ये सब चांदी का तो लगभग सब आइटम चलते हैं हमारे और गोल्ड में तो मेन हमारे यहाँ जाट चौधरी ज़्यादा रहते तो आड कान तीन मणिया कान ये ज़्यादा है तो एक बार डिजाइन देख ले तो बाद में पता भी चले कैसे क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अच्छा अच्छा तो हमें तो भई ये जैसे चांदी हम खरीद लेंगे तीन चार लाख का तो खरीद ही लेंगे जो भी हैं चांदी का ज़्यादा है अच्छा अच्छा अच्छा हम भी यही चाहते हैं भाई आपका भी पहचान बनी रहे हमारी भी पहचान बनी रहे तो आपकी ये कहाँ दुकान कहाँ पड़ेगी अपने जोधपुर में हाँ जी अच्छा जी जी अच्छा तो हाँ वो कोई नहीं कल शाम को हम देखते हैं भाई हमारे जो भी हैं साथ में काम करने वाले एक बार आ जाते हैं शॉप और जो भी है जो देख लेंगे उसी टाइम फाइनल भी कर लेंगे अच्छा अपने पेमेंट का क्या रहता है कैश या ऑनलाइन सही हाँ ये भी बात सही ठीक है वो तो वो तो कोई नहीं कर लेंगे बैठ के जो भी आप को सहीलगे जैसे हमें हम आपको कल दे देंगे भई आर्डर के इतने इतने हमें चाहिए तो लगभग ये कितने दिन में आप बनवा के हमारे पास भेज दोगे अच्छा तो अभी तो हमारे शादी के सीजन है तो थोड़ा जल्दी में रहेगा पायल कान थोड़ा जल्दी करवाना तो फिर हाँ नहीं नहीं हम हमारे पुल है हमारे इतने सालों से यहाँ है तो वो आप टेंसन मत लो हम करवा देंगे है तो तभी बात कर रहे हैं आपसे ठीक है फिर तो कल आती हूँ मैं जय श्री कृष्णा